माछ बनबे मे हमरा बड्ड नीक खाय मे देखलहुॅं दोसर के खाइत तऽ बड्ड बढ़िऑं लागल कहलहुॅं माछे बनायब ओकरा बड्ड अथि बड्ड मेहनत लागल सिखैत छियै देखैत छियै हमरा बनबऽ हैते माछ आनलक धौलहुॅं बनेलहुॅं खाना अथि मर मसाला पिसलहुॅं बनेलहुॅं थोड़ा देखलहुॅं तऽ खाना मे बहुत स्वाद दोसरो के देलहुॅं तऽ खाना बहुत बढ़िऑं लागलै आब हम सोचै छियै जे माछ कभी कभी बना कऽ खैल करि तऽ माछ बहुत बढ़िऑं लागल खाय मे तकरबाद कहलहुॅं करैला कऽ सब्जी खैतहुॅं करैला अथि कि कहै छियै अथि सुखेलहुॅं खपड़ि मे तकरबाद बनेलहुॅं मसल्ला निकालि कऽ पिसलूह तकरबाद बहुत स्वादिष्ट लागले खायमे मसल्ला के तरियो बला बने छै करेलाके ओहो मछली जेकाॅं ओहो भुजि कऽ मछली जेकाँ तरिके अलग मे राखि कऽ ओकर जे तरि बरैक गेल तकरबाद अहाँ ओम्हर सऽ तरि मे गिरा दियौ करैला करैला बहुत स्वादिष्ट बनै छै खाय मे तऽ बहुत सुन्दर लागै छै दोसरो कहलक फेर कहलक फेर बनेबे आब संग मे हमरा बहुत स्वाद लागल खायमे